खुलुमबाय आंनि मुङा फलब जति सरगयारी आंनि मुंनि साख्रि आरो केरियारखौ आं नागिरोदि आंनि साख्रिया ओरैबायदि मोजां साख्रि लुबैयो जे आं गावनो अन मालिक आरो गावनो अन अनार बेफोरबायदि साख्रि आं लुगैयो आरो बेफोरबायदिनो आं नाजागोन आरो नाजागासिनो दानिफ्रायनो खालामगासिनो थह उनाव होमबानिसो जाहैगोन थह ओरैबायदि मोजां गिदिर बिजिनिसमेन जागोन जाहाथे गावनो अन राजा बेफोरबायदि आरो केरियाराव गोबां खालामनो गोनां दोङो थह बेफोरखौ आं खालामनो नाजागोन आरो खालामलांगोन खेरियारआ बेनो आंना आं गावनि न'खौ फोसाबनो नाजागोन जेरैबायदि आंनि सिमां द्रिमफोर दोङो बेफोरखौ आङो नाजागोन आरो आं जेरैबायदि न' लुनो सान्दों बेफोरो नखौ आं लुफुंनो हास्थायनायखौ लुफुंगोन नाथाय जाफुंहोगोन आरो इयुनाव जेरैबायदि सान्दों जेरैबायदि लुगैदों जेरैबायदि एसफेकटेसन बेफोरबायदिखो आं खालामनो नाजागोन आरो खालामलांगोन बेनि थाखाय आङो बिनि थाखाय आङो जिहेतु साख्रि साख्रिखौ जोबोर मोजां नांगोन आरो बे साख्रिआनो जाबाय आंनो बिजिनिसमेन जानायनि थह ओरैबायदि गोदोर बिजिनिसमेन जागोन आङो थह रिटेल इन्दासथ्रि बा कमारसियेल इन्दारसथ्रि बेफोरबायदियाव गोदोर गोदोर मानसि जानायनि थांखि लादों थह बे थांखिखौ आङो जाफुंहोनो थाखाय गोबां खस्थबो खालामनांगोन खस्थनि गेजेरजों सुननायगोन खस्थ खालामनांगोन होमबासो फिथाइखौ मोनलांगोन जाहाथे खस्थखौ खालामाबा फिथाइखौ बहा मोननो थह दानिफ्रायनो बि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय नाजागासिनो आरो नाजालांबाय थागोन आरो अराय समहालागै नाजागोन थह होमबासो आंनि साननायफोरा जाफुंगोन केरियाराव जि लुबैदों बेफोर जाफुंगोन थह केरियारनि थांखिफोरा बेफोरनो जाहाथे गावनि अन लाइफ स्टाइलखौ गाव लुबैनाय बिनो आंनि लाइफ स्टाइल आरो केरियारा आंना बेनिया दे आं मोजां न'खर सलायलांनो हागोन इयुनाव जाहाथे जेबो बिफद आफोद जाबा वन माबानो हानाय रावनिफ्रायबो हेल्प लानो हायै गाव नांगौ बायदि खामनो हानाय बेफोरबायदि केरियार नांगौ केरियार लुबैयो आरो जाफुंहोनोबो नाजागोन जाहाते गावनि साननाय हनायफोरखौ जाफुंजोबहोनो हागोन बेफोरबायदि अन केरियार जानो आंनिया थह बाखि जि सानदों जि खालामनो लुबैदों बेफोर जाफुंनाय जाफुंगोन लासैनो आरो खामगासिनो दासिमबो गाव अन बिजिनिस खालामनो नाजादों थह बे खालामगासिनो लासै लासै जालांगासिनो थह जिथियालागै जाहैगोन इथियालागै गावनि केरियार आबो जाहैगोन अब्लानिया बियाबो जाहैगोन मथा मथा संसार जाहैगोन न'खरनि आलो गोजोन रायजो जागोन थह बेनिखायनो केरियारखौ बनायगासिनो आरो बनायलांबायनो थागोन